असांजे बिल्डिंग में ई सुठो स्विमिंग पुल आहे जॾहिं बि मूंखे टाइम मिलंदो आहे त मां उन में ॿारनि सां गॾु वञी करे एन्जॉय कंदो आहियां हे असांजो स्विमिंग पुल हेॾो साफ़ु ऐं सुठो हूंदो आहे जो असां उन में पंहिंजे पाण खे एक्साइटेड फ्रैश थी फ्रैश करे सघंदा आहियूं ऐं मुंहिंजा जॾहिं बि दोस्त यार ईंदा आहिनि चवंदा आहिनि भई हल स्विमिंग पुल में मूंखे वठी हल त मां हुननि खे बि वठी वेंदो आहियां ऐं जाम उन में असां आनंद कंदा आहियूं असांखे असांजी बचपन जी यादि अची वेंदी आहे